सो हांव एक दीस मिरामार आसलो म्हाज्या फ्रॅण्सां वांगडा खेळटालो थंय एकटो सावथ सायडीचो एकटो कोण तरी आयल्लो मोश्टली केरलाचो आसतलो तो आनी ताणें म्हाका विचारलें की बाबा तूं हांगा कशें व ताणें आपल्या लँग्वेजीन कित तरी विचारलें अ क खंयची तरी लँग्वेज म्हाका खबर ना आनी तें म्हाका कांय कळूं ना सो ताका हांवें विचारलें लँग्वेज सांग ताणें म्हाका कन्नडा म्हुणू सांगली माय म्हाका कळ्ळी ती लँग्वेज कन्नडा म्हुणून सो मागीर हांवें तें तो उलयतालो ताजें तें हांवें टायप केलें गुगल ट्रान्ज्लेटराचेर आनी माई म्हाका कळ्ळें की हो बाबा हें विचारू ऑर तो विचारतालो म्हाका बागा बीच खंय आसा काय म्हुणून मागीर म्हाका ताका रोड सांगलो हांवें बागा बिचाचो